हैलो कम्यूनिटी केना बनायल जाइत छै एक दोसरा एक आदमीकेँ दोसरा आदमीके अगर केना मिलिजुलि कऽ रहनाइ छै एक दोसरामे केना भरोसा बना कऽ राखनाइ छै अच्छा

तऽ एहि प्रकारसँ हम एक दोसरापर भरोसा कम्यूनिटी एकता बनाए सकैत छी ठीक छै ई बात तऽ समझि गेलहुँ ठीकसँ नहि नहि भए गेलै